हमरा सीतामढ़ी जिलामे छै स्टेडियम मगर ओ स्टेडियम बन्द पड़ल छै आ जिला स्तरपर कभी काल होइ छै स्टे खेल खेल तमाशा वैसे ठीक नहि रहै छै जे